आं सि सुथेनायखाै गोरलैखौनो मोनो मोजाङै आलि बानायनानै खुन्दुंखौ खलसुथाखौ मोजाङै माबा खालामनानै जिनाय गोबोरनाय गस्लाफोरखौ जोंयो सुयो आखायजों मोजाङै माबाखौ लानांगौ गिजि जि फोरखौ आरो खुन्दुंफोरखौ जाहाथे जेथो जाया बिनि थाखाय जों बिराथ मोजाङै माबा खालामनानै लाखा नांगौ बेनिफ्राय जिखौ जोङो अबेयाव अबेआव मामादों माबादों बोथिया गोबोरदों बेखौ नायै नायै सुथे लांबाय थानो हायो जोंहा आगोलनिफ्रायनो जोङो जि सुथेनाय हुदाखौ गथफोरनि पेन गावनाय गस्ला गावनाय बायदिसिना माबा फोराव जोङो सुथे बोदों सुथेनानै लाबोदों आखायजोंनो बेफोराव जोङो बे खुन्दुंफोर जेथो नांनायनि थाखाय गोबां खायदा खालामनानै खुन्दुंखौ मोजाङै खालामनानै लाखानांगौ जोङो आखायजोंनो गिजि गस्ला गावनाय गथ'फोरनि फेन गावनाय बेफोरखौ जोङो सुथेनानै लाजोबोमोन बिजिजोंनो आखाय जों मोजाङै आलि बानाय बानाय जोङो गब्लंखौ फोलोम फोलोम जिफोरखौ सुथेनानै लायोमोन जोङो खुनु मिसिन थिसिन माबाफ्राव गलाफ्राव लांयामोन जोङो जिखौ बिदिनो सुथेनानै दोनो लायो खुन्दुंफोरखौ मोजाङै खालामनानै लाखानानै मुस्रा बानायनानै लाखानानै जोङो सुथेनानै लायो फिसाफोरनि जि जोम गावनाय फेन गस्ला गोबोरनायफोखौ जोङो सुथेयो सुथेनानै दोनो